आं सावगारि खेबनो थाखाय माखासे मोजां मोनग्रा जायगाफ्रानो जाबाय बिफां सिङाव थानानै बिफांनि बिबारनि सेराव थानानै आरो दै सेराव थानानै आरो जेब्ला साना सानजा फार्से ओंखारजेनो आरो सोनाब फारसे हाबनो नागिरो बे समाव आङो थानानै माने सावगारिखौ सेबखांनो मोजां मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सान हाबनोसै समाव जोंनि साननि माखासे नुथाय माखासे खालार मा होनो बेखौ माखासे गाबफोरखौ माने साननि गाबफोरखौ जों जोबोथ मोजाङै नुयो आरो बिनि थाखायनो आङो मोनासि समाव सानजों लोगोसे माखासे मिथिंगायारि नुथाय जेरै दै दाउमा दाउसा बेफोरखौ आं खेबनो मोजां मोनो आरो आरो बेल' नङा जे आङो सान्दुं गोसा एबा जायनाखि अखा अखा हायि सम सान लाइटा स्रां खालायो साननि सोराङा नुजायो बे समावबो आं खेबनो मोजां जोबोद मोजां मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला साननि सोरांजों जाय मुवा बेसादफोरखौ जों खेबनो नाजायो बे समाव माने बै मुवा बेसादनि मानि नुथाया जोबोद स्राङै नुयो आरो बिनि थाखाय जेनाखि जों बेखौ खेबबा जोबोद मोजाङै स्रां नुयो बिनि थाखायनो आं साननि समावबो आं सावगारिखौ सेबखांनो मोजां मोनो